असांजा सिंधी ताम तमामु सुठा ऐं पौष्टिक हूंदा आहिनि ऐं इन बाबति मां चवणु चाहींदसि असांजा सिंधी अकुल वारा त हूंदा ई आहिनि तंहिंसां गॾोगॾु खाधे में बि पचाइण में बि ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि असांजा सिंधी बचियलु खाधो जेको हूंदो आहे उनखे ज़ाया न कंदा आहिनि बल्कि उनजो कतबु कढ़ी ठाहिण में धार धार शयूं ठाहिण में ज़रूरु कंदा आहिनि जेके बचियलु भाॼियूं हूंदियूं आहिनि उनखे सिंधी कढ़ीअ जी शकल ॾेई करे ऐं चांवरनि सां गॾु साणु मिठी बूंदी हुजे त छा चइजे कोई बि ॾिण वारु हुजे ऐं सिंधी कढ़ी न हुजे इहो त थी नथो सघे तंहिंसां गॾोगॾु खीचा पापड़ कचरियूं इहे सभ बि थींदा आहिनि पाण असांजी सिंधी माइयूं त पापड़ ठाहिण में तमामु हुशियारु आहिनि ऐं इनखां अलावा सिंधी कोकी त विलायतुनि में बि मशहूरु आहे दुबई में हिकिड़ो आहे सिंधी भाई पंहिंजो सिंधी भाई आहे जेको हर जुमे ते कोकी ठाहे करे मुफ़्ति विरिहाईंदो आहे सिंधियुनि खे कोकीअ जा बि अलॻि अलॻि क़िस्म आहिनि हिकिड़ी हूंदी आहे बसर वारी कोकी हिकिड़ी हूंदी आहे कारे मिर्च जी कोकी जेका अधु खीर में ऐं अधु पाणीअ में उनजो अटो ॻोयो वेंदो आहे कोकीअ खे असां घणो करे नाश्ते में खाईंदा आहियूं नाश्ते में हिकिड़ी ॿी ताम आहे नाश्ते में खाइण वारी हिकिड़ी ॿी सिंधी जेकी डिश आहे उहा आहे तरियलु पटाटा ऐं साणु हूंदा आहिनि पराठा तरियल पटाटा बि झटि ठही वेंदा आहिनि ऐं सिंधी अकुल जो कतबि न आणे इहो नथो थी सघे इनखां अलावा तरियल पटाटनि सां गॾोगॾु तव्हां मिठी सयूं बि ठाहे सघंदा आयो मिठी सयूं या इनजो हिकिड़ो ॿियो रूप आहे ताहिरी ताहिरी जेकी आहे उहा ॻुड़ में ठहंदी आहे ऐं घणो करे सिंधी ॾिण वारनि में मंदरनि में विरिहाए बि वेंदी आहे जेके भक्त ईंदा आहिनि पंहिंजनि इष्ट देवनि जी पूॼा करण लाइ उनखे ताहिरी ख़ासि तौर ते परशादु करे विरिहाई वेंदी आहे हिनखां अलावा असांजी हिकिड़ी तमामु सुठी ऐं पौष्टिक ताम जो नालो आहे साई भाॼी हा साई भाॼी जेके सिंधी ठाहींदा आहिनि उहो ॿियो कोई नथो ठाहे सघे छो जो असां साई भाजीअ खे चणनि जी दाल में ठाहींदा आहियूं के के सिंधी त इन साई भाॼी पचाइण विच में काजू या बादाम बि विझंदा आहिनि ऐं हैड विझी करे हिनखे तमामु सुठे नमुने ठाहे करे माण्हू सुठे सिंधी ख़ासितौर ते सिंधी त शौक़ु सां खाईंदा आहिनि साई भाॼी इनखां अलावा जेके सिंधी पापड़ तमामु संसार में दुनिया भर में मशहूरु आहिनि उनजो त छा चइजे सिंधी पापड़ तव्हांखे भारत में ई न विलायतुनि में बि जिते किथे हर सिंधी जे घर में मिलंदो छो जो सिंधी पापड़ में असां जीरो विझंदा आहियूं कारो मिर्च विझंदा आहियूं सोडा विझंदा आहियूं ॼाण हुजे त तमामु सुठो याने की जेतिरा बि मसाल्हा सिंधी पापड़ ठाहिण में विझॿा आहिनि उहे सभु सुठे हाज़मे वारा हूंदा आहिनि असांजो हाज़मो सुठो करे असांखे ॿिए ॾींहं में कम करण लाइ चुस्तु दुरुस्तु ठाहींदो आहे सिंधी खाधो